आं अगर में अपनी पसंदीदा मैगजीन दे बारै च दस्सां जां न्यूज़ पेपर दे बारै च दस्सां जां ब्लागस दे बारै च दस्सां तां ओह् मेरा सारे कशा फेवरेट मैगजीन ऐ ओह् ऐ जेह्ड़ी ऐ डोगरी मैगजीन ऐ ठीक ऐ कि के अस लोक जेह्ड़े डोगरे लोक होंदे न असेंगी ओह् जेह्ड़ी अच्छी लगदी इंया न अगर में न्यूज़ पेपर दे बारै च गल्ल करां तां दिक्खो जी में हिंदी दी जेह्ड़ी जेह्की आखेआ कि अमर उजाला न्यूज़ पेपर ऐ ओह् मिगी बड़ा पसंदीदा ऐ स्टेट समाचार होई गे क्योंकि एह् साढ़े लोकल न्यूज़ पेपर न जेह्ड़े साढ़े अपने इत्थें दे जम्मू कशमीर स्टेट दे तां जियां रियासी डिस्ट्रिक्ट दे साढ़े रियासी रेंज दे बिच्च न जेह्ड़े ओह् असेंगी जेह्के मतलब अच्छे लगदे न इंया गै न्यूज़ पेपर जेह्ड़ा इत्थुआं दा लोकल ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दा ओह् ऐ अमर उजाला जां स्टेट मैगजीन होई एह् जेह्ड़ियां असेंगी पढ़ना अच्छियां लगदियां कि के एह् लोकल लोकल चीज़ें दे बारै च बड़ा हारा दसदियां न असेंगी रोजै रोजै दी खबर पजांदियां न कि साढ़े जियां कि खेलें दियां खबरां होई गेइयां जां कोई जेह्के राजनीति दियां होंदियां इंदियां खबरां होई गेइयां लोकल जेह्ड़ियां साढ़े इत्थै गै अपने ग्रांऽ च किश गल्लां ऐसियां होंदियां न जेह्कियां अस अपनियां नेईं पजाई सकदे तां एह्दे न्यूज़ पेपर दे थ्रू उप्पर अस इक्कै कनटेक्ट करने आं मीडिया आह्लें गी ओह् इत्थें आई जंदे ते दुऐ दिन खबर जेह्की ऐ ओह् अखबारै उप्पर पुज्जी जंदी ऐ ते ओह् मतलब असेंगी एह् मौका लगदा कि अस उनें गल्लें गी जादै कशा जादै अग्गें पुजाचै होर अपनियां जेह्कियां मसीबतां न ओह् अग्गें रक्खचै तां ओह्दी बजह कन्नै एह् गल्ल होंदी कि साढ़े जेह्के इत्थुआं दे लोक न ओह् बड़े मतलब पिछड़ी जंदे अगर टैमें टैमें दी उनेंगी कोई सुविधा नेईं लभदी ऐ तां मेरा जेह्का अपना पसंदीदा न्यूज़ पेपर ओह् तां जेह्का इत्थुआं दा अमर उजाला ऐ हिंदी न्यूज़ पेपर ओह् ऐ लेकिन मिगी स्हेई तां साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा तां साढ़ी डोगरें दी पहचान ऐ ओह्दे बारै बिच्च गल्ल करनी बी बड़ी चंगी लगदी ऐ हां अगर एह् गल्ल दस्सां अं'ऊ एह् न्यूज़ पेपर जेह्ड़ा अमर उजाला ऐ एह् बड़ा अच्छा ऐ बड़ा खूब ऐ कि के एह्दे बिच्च बड़ियां हारियां न्यूज़ां जेह्कियां साढ़े कश पुजदियां होर रोजाना एह् न्यूज़ जेह्की साढ़े कश औंदी